कोंकणी भाशा इंटरनेट आनी टेक्नोलॉजीच्या वा वा वाडलेल्या युजान म्हणटा तशी जशी जशी आमची टेक्नोलॉजी आनी इंटरनेटाचो यूज वाडलो भुरग्यां मदीं सगलेंच स सगलेंच सोदपा खातीर गुगल सर्च ओप्शन तयार आसा म्हणटकीत भुरगीं जेन्ना जेन्ना सोदतात तांकां कितें अभ्यासाक लागून सोदूं जाया नाजाल्यार कामांक लागून सोदूं जाय कितें तरी कोणांक वाचपाचें आसता हें सगळें आतां इंटनेटाच्या इंटनेटाच्या थ्रू सगलें वेवस्तीत मेळटा म्हणटगीर वा वाचपाचो रिडिंगाचो कनसेप्ट जो आसा तो खूब फाटीं पडला तातूंतले तातूंत कोंकणी भाशेचें वाचन हे थोडोच लोक करता सगलो लोक करिनासलो आनी आतां जशें जशें इंटनेटाचेर आमकां एक कसल्याय गजालीची म्हायती जाय आसता जाल्यार ती एक क्लीक केल्यार सगली तयार मेळटा ताका लागून परत वाचीत बसपाची कांयच गरज आसना अशें म्हणटकीत बुरग्यांक कमी टायमा भितर चडान चड म्हायती मेळटा हाका लागून आनी वाचपाक जर कोणूय मनीस बसलो जाल्यार एक किमान एक देड वर तरी तेका थंय घालचेंच पडटा आनी सारकेंच वाचतलो मना पसून जाल्यार थोड्यांक संवय आसना सो तांकां चड टायम लागू शकता पूण हाच्या ऑपोजीट अशें जाता काय खंयच्याय भुरग्याक आतां कितेंय जाय जाल्यार तो म्हणल्यार एक क्लीक करून ताका जें कितें जाय आसता तें वाचिनासतना ताका ताच्या सामकें बोटांचेर मेळटा मागी ही एक डिजएडवानटेज कशी जाता हें खूब म्हटल्यार वाचन करपा खातीर जें म्हटल्यार बेजीक जी नेसेसिटी आसता की भुरग्यांनी वाचपाक जाय वाचून सोमोजोन घेवपाक जाय हें आयज काल आमकां खूब कमी दिसता आनी कोंकणी भाशे खातीर तर ही खूब गरजेची गजाल आसा की इंटरनेट आनी टेक्नोलोजी जी आसा तें बरीच गजाल ताज्या बद्दल कांय हें ना पूण वाचन तांतुतल्या तांतूत खूब म्हटल्यार आसपाक जाय कंमपलसरिली भुरग्यांनी वाचन हें करपाक जाय एक ठरावीक वया पर्यंत तरी अशें आसूंक जाय